खेती बाड़ी मौसम के ऊपर निर्भर करती है अगर किसी साल बाढ़ आ जाता है तो खेती बाड़ी नहीं हो सकता है लोग क्या करते हैं हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाता है तो नहीं हो पता है फिर कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था करते हैं जो कैसे अब दूसरा फसल अच्छी करें तो बाढ़ फिर हटने के बाद फिर उसको कोटे खुदाई करके फिर लगाते हैं और जो लोग को नहीं हो पाता है वो बाहर भीतर कहीं जाकर अपना भरण पोषण करते हैं किसी तरह परिवार को चलाना है किसी साल बाढ़ आता है किसी साल बारिश से नहीं हुआ काफी गर्मी के कारण खेती नहीं हो पाता है सूखा जैसे मौसम हो जाता है तो उसमें भी पानी नहीं पटा पाते हैं तो क्या कहता है वो फसल नहीं हो पाता है इसके लिए किसान क्या करेगा कोई तो कोई व्यवस्था करेगा

कहीं दुकान है किसी को खेती है नहीं है तो दुकान है वो दुकान पर जाके अपना काम करेगा अपना परिवार चलाएगा और यही सब है और विशेष क्या होता है हम लोग तो खेती करते हैं किसी साल डूब भी जाता है किसी साल हो नहीं पाता है किसान को बहुत दिक्कत होता है मेहनत कर फसल नहीं हो पाता है इसलिए किसान को थोड़ा ज्यादा परेशानी होता है खेती बाड़ी करने में हम लोग को मेहनत करते हैं और डूब जाता है सूख जाता है कोई व्यवस्था नहीं हो पता है हम लोग फिर अपना कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूँढते हैं जो कैसे हम इसको इसमें खेती करें और मेहनत करते हैं बहुत सारा इसलिए फसल नष्ट नष्ट हो गया तो बहुत अफसोस होता है कि इतना मेहनत करके फसल लगा है फिर भी नहीं हुआ नष्ट हो गया फिर कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूँढते हैं और करते हैं खेती यही सब है और क्या है क्या बताएँ अब कुछ समझ में नहीं आता है आलू रोपे मकई रोप चूहा खा गया उसको मौसम के अच्छे से उग भी नहीं किया इसीलिए थोड़ा होता है जो कैसे अब क्या करें जो दूसरा फसल इसमें उगेगा इसलिए अब दूसरा उपाय करते हैं कहीं कोई बाहर चल जाता है कहीं कोई गाँव में कोई बिजनेस है तो उसी में काम करता है अपना परिवार किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं